अह सार डक्टर सोमखोर ना सार आंहा मोनसे प्रब्लेम जागासिनो दं देहायारि मोनसे प्रब्लेम आरो ना जेनेबा बे गगा मोन्नायफ्रा गगा मोन्नायखौनो बुंनांगोन नामा सार जेनेबा गुजुनाय गुजुनायफ्रा खारनो नागेराखै गोबाव सम थानाय बायदि मोनदों बेनिफ्राय गारमाफ्राबो खोब क्लियार जानाय बायदि मोनाखै आरो खर' सादब सादब मोनबाय थानाय बे प्रब्लेम जादों आरो सार बेखाइनो मा खालामनाया मोजां जागोन इसे सारनिफ्राय बोसोन आरो राहाफोरखौ खिनथानो

ओरैनोथ' मेइन प्रब्लेम देहायारि मोनदांनायाव बेखिनियानो जेनेबा गारमाफोरखौ खोब गोजोन मोना गुजुगोननि मोनसे माबा थाबाय थायो ओमफ्राय गारमाया एरल'नाय बायदि मोनबाय थायो बेथ' जिबा गावनायना मा होनो बे फ्रब्लेमबो इसे जानानै दं जानांगौ ओमफ्राय जानाय लोंनायनि बेलायावबो जों खोब माबा नङा ना सार खनसान नङा ओंखायनो जानाय लोंनायफ्रावबो जों माहाययबा गोरोन्थिफोर जाफ्लां बायो नामा बिदिबो सनदेह' जायो इसे जोंफोरा जानाय लोंनायनि बेलायावबो इसे फोरमायना होयोब्ला मोजां मोनगोन सार औ औ औ औ

सार बे जेनोबा सामस से होन्नायखौ बेखौ गाव गोजायै लोंनांगौना दैफोरजों लगायनाइबा बेफोरबायदि इसे अके अके

अके अके सार खोनथानायनि थाखाय साबायखर थाबाय आसा खालामदों आं इसेबाबो हेफाजाब मोनथारगोन अके थेंकिउ सार